आङो आबै आबौनिफ्राय बहुद बुस्तु सोलोंनानै लाखिदों बानलु बोरदोन बेदर मानिमुनि गिदिर फिसा आरो जलंगा बान्थु आरो औवा आसान सिब्रु मस्ला मस्लि गासैबो गरम मस्ला आरो हालदै संख्रि बानलु गासैबो होनानै फुदुंनानै जोङो ज' लोङो आरो ओंखाम ओंख्रि संनाय थास' आथिं माबोरै खायो थास'खौलाय खाबाय फोरानबाय सायबाय सायनानै संबाय थाव सेरबाय बानलु होबाय ना होबाय संख्रि होबाय जों बिदि संनानै जायो आरो सबायाव मा सङो सबायखौलाय खारदै एसे होबाय रुबाय बेदर होबाय एवनानै हाल्दै संख्रि होबाय जों बिदि संनानै जायो अनलाखौ माबोरै सङो खारदै होयो अन देयो उवालआव ओमफ्राय अना दै ग्लब ग्लब गोदौबा उरो जोङो संख्रि बानलु होयो जों बिदिनो जायो आरो मा आरो ओंख्रि गोबाबआव माबायदि सङो लाफा गोबाबखौ खाबाय सुबाय हाबाय ओमफ्राय खारै होबाय ग्लब ग्लब गोदौ होबाय एरग्लिबाय नाथुर गोरान होबाय नाफाम बाथोनखौ माबोरै एवो खारै एसे होयो जोंना बर'आ खारैआ गोनांथार खारै एसे होबाय बानलु होबाय हाल्दै होबाय एवबाय सोलाबायबो गोथाव जाथारबाय ओमफ्राय माबाया लाफा मैद्रुखौ बोरै सङो दै सोरबाबा दै ग्लब ग्लब होनानै लाफाखौ जब्ब' होयो सोरबाबा एवथ्रमो जार जि गोसोसै आरो बे लाफा ओंख्रि संनाया मुलायाबो बिदिनो सोरबा दाबाजों हायो सोरबा आखाइजों सिम्ब्रियो बिदिनो संनानै जायो आरो मा आरो मुला बेदरखौबो बोरै जायो खायसे रग' रग' हायो खायसे मिजि मिजि हायो खायसे बेदर बेदर हायो बिदिनो संनानै जायो गोदो आबै मोनहा माबोरै सङोमोन जों दा बेखौ सोलोंनानै लाखिजोब्बाय